पुलिस कोनो कोनो अच्छा नहि रहै छै तऽ डाँट वाँटके भागाय दै छै आओर गरीब इन्सान जे जाइ छै थाना ओकरासँ पैसा लै छै जिससे की पैसा दै मे ओकरा बहुत दिक्कत होइ छै आओर गरीब इन्सान जे जब पुलिस पञ्चायत जाइ छै दफ्तर जाइ छै जमीन रजिस्ट्री करबै जाइ छै ई सबसँ जे गरीब इन्सान छै ओकरासँ पैसा लए रहल छै ओकरा सही करैके लिए

कोनो ईधर उधरवला बात नहि बोलतै जाहिसँ कि ओकरा दुःख पहुँचतै इसीलिए सरकारसँ अनुरोध करबै की कोइ भी इन्सान जेतै पुलिस आओर थाना कोर्ट कचहरी जहाँ भी जेतै ओकर काम तुरत कए देतै इएह ठीक छै